گولڈن ٹراویلس سے بات کر رہے ہیں سر مجھے چھٹیاں پڑی ہوئی ہیں میری پندرہ اگست کی تو مجھے باہر گھومنے جانا ہے آپ بتائیے آپ کے پاس کیا کیا پلان ہے مجھے آپ میرے ٹوئنٹی ٹھاؤزن کا بجٹ ہوگا فور پرسن ہوں گے نینی تال کے لیے بتائیے

اب سر یہ جی سر اور سر یہ کب کہاں سے بس جائے گی سر کتنے بجے چلتی ہے سر نائٹ میں کتنے بجے چلتی ہے سر ایٹ تھرٹی ایٹ تھرٹی ایٹ تھرٹی سے پہلے نہیں ہے سر کوئی بس میں چاہتا ہوں مارننگ مارننگ میں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کال کر کر دوبارہ